योगसॅं तऽ बहुत फ़ायदा लोकके होइ छै हमरा सभसे बेसी तऽ अपना ऊपर योग करयसँ तऽ फ़ायदा यऽ योग होबाक चाही भोर साँझ होबाक चाही तीसों मिनटके होबाक चाही भोरके साँझके कमसे कम आधों घण्टा आधों घण्टा समय निकालिकऽ लोकके करबाक चाही योगासँ लोक बड स्वस्थ रहै छै आ बड़ा आनन्द रहै छै